जों जोंनि बर' हारिमुआवलाय जोंनि जेनेबा हाबाफोरा जोंनि बे बाथौ धोरोम बा ख्रिस्टियान बा ब्रह्म धोरोमावबो गाजा गोमजायै खालामनाय जायो आरो खालामनाय जायो जोंनि बाथौ धोरोमारि मानसिफोरनि हाबा खुंनायाबो जेनेबा ख्रिस्टानफोरजों गोरोबा हयतुबा ब्रह्मफोरजों नेम नितिफ्रा गोरोबा आरो जोंना बाथौ धोरोमनिया जाहैबाय सिगां गोदोआव जेनेबा दा हिनजाव गोदान नायनो थांनाय नायनानै तारिख खाबाय एबा तारिख खाबाय तारिख खानानै एसे मास मोनसे बा मोननैफोर सोरबा बायदि हानायफ्रा थाबैनो खालामो देसुन ओमफ्राय नायनो थांबाय बर गोदान लिंहरबाय बर गोदान लिंहरनानै नायहोलायबाय हिनजाव गोदानजों जेनेबा पसायदोना पसायाखै बेफोरखौ नायबाय बिदि आरो नेम खान्थि दङ ओमफ्राय आरो पसायदोबा तारिख दानबाय तारिख दाननानै मा खालामबाय तारिख मथै हिनजाव गोदानखौ लाबोबाय लाबोनानै जोंनि बाथौ धोरोमाव हिनजाव गोदान मोनफैनाय लोगो लोगो जेनेबा गेटनि लांगोनायाव हिनजाव गोदाना आथिं सुनानै होगोन आथिं सुनानै होयो बा बामखांनानै लाबोयो ओमफ्राय बर गोदाननि खाथियाव फज'बाय फज'नायाव बिदाफोर दङबा बिदाफोरा हाबा होनांबाय नालाय बा मा होनो जोंना बाथौ धोरोमाव सासे देउरि दंखायो आरो बे देउरियानो हिनजाव गोदाननि बिदाफोरबाबो खुरमा जाथिफोर फैयाब्लाबो जेनेबा देउरियानो जोंनि हाबाखौ खालामना होनाय जायो हाबाखौ खालामना होयो ओमफ्राय आरो देउरिनो मान खालामनांगोन बिसोरबो खुलुमनांगोन जों न'खरनिफ्राय बिसोरनो जेनेबा अनसुंथाय माने मान मा होनो आसिरबाद होनाय जायो आरो बाथौ धोरोमफोरनियाबो ओमफ्राय जानाय लोंनाय बर गोदान हिनजाव गोदान हाबा होखांनायनि उनाव जानाय लोंनाय गाजा गोमजाहैनो खालामनाय जायो जोंनाबो गिदिरानो जायो देसु बाथौ धोरोमारिफोरा आथिखाल मुगायाव बेसेबा मोजां गाजा गोमजा मन्दिर लुनानै बाथौ फिदिंनाय बोर सारस्रिनाय बायदि खामानिफोर जाजोबो आरो जेनेबा हाबा जोबखांनायनि उनाव हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ आलासि जानो लिंहरबाय बिमा बिफाया बेयावबो आथिखालाव गोबां मानसि लांफानाय जायो एबा हौवा गोदान हिनजाव गोदानल' नङा मा हिनजाव गोदानजों सासे लोगो आरो हौवा गोदानजों सासे लोगो थांफाबाय आरो न'खरनि बाय बाहागिफोरा थांफायो हर थालाया फैफिननाय जायो आरो बिदि नेम खान्थि दं जोंनि बर' हारिनि जोंनि बाथौ धोरोमावबो जेनेबा आरो बिसोर फैखांनायनि उनाव हिनजाव गोदाननि हिनाजव गोदाननि बिमा बिफाफोरखौ लिंहरनाय जायो थांलाय फैलाय खालामनाय बिदिनो खुरमा सिनायथि होलायनाय जालायनाय बेफोरबायदि खामानिया सोलियो आरो जोंनाबो हारिमुआव खान्थिफोर दङ आरो बर' एबा बाथौ धोरोमनि हाबाफोरावबो खान्थिफोराव